تیس اکتوبر دو ہزار سات ایک جنوری دو ہزار پانچ پانچ جون دو ہزار چھ چھ جولائی دو ہزار آٹھ آٹھ مئی دو ہزار دو